हम अपना घर पर दस परिवार है दस परिवार में बहुत तरह दवाई होता है बहुत दवाई होता है कोई बहू के बच्चा हो वो लेके भागेगा अस्पताल बनारस में भर्ती हो डेढ़ लाख रुपया लगाए उस तरह बच्चन के हमेशा तब अब हम एकदम जी हमारा घबड़ाएगा हम कहे कि जाने दो हम यही अपने अस्पताल ही में से दवाई लेना है डाक्टर लोग के गए पर्ची एक रुपया कटाए गए दवाई देने लगे देने लगे दवाई तो बच्चा लोग को खासी भी बुखार भी सर्दी भी अराम होए लगा उस तरह हम अपन जाने बस हम अपन से दवाई करने लगे नहीं तो वो बच्चा लोग के लेके है लड़का सियान के लेके हम बड़ी रुपया महीने में पचीस हजार तीस हजार के हमेशा लगता जा लगता जा लगता जा मतलब जी घबरा गया कमाई नहीं दस परिवार का खर्चा कैसे चलेगा वो ही हम अपन अस्पताल में से अपन दवाई लिया करके बच्चों को खिलाने है सयान के भी खिलाने है अब का बच्चे लोग अपन से ठीक हो जाते हैं और सियान लोग अपन भाई प्राइबेट डाक्टर के यहाँ से अपन देखा करके ले लेते हैं तो और ठीक होते हैं पैसा लगता है कोई के मरीजी है वो लोग बहुत प्राइवेट से दिखाएगा नहीं फिर सरकारी में आई वही शुगर नपाए जा बी पी नपाए जाता वही ढंग से आपन दवाई लेने चालू कर देने हैं वो अपन दवाई दिखाने देखा देखा के पर लेने लगे खाए लगे चलने लगे डोलने लगे अपन सब कुछ आराम मिला मिलता है वहां से सरकारी मिले यही लाभ है सरकारी में उस एकदम